میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دلی میں پیدا ہونے والی کئی فصلیں ہیں بہت ساری فصلیں ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ہوتی ہے دلی میں وہ چاول اور گندم ہے اسی طرح اگر مویشی کی بات کی جائے دلی میں مختلف علاقے میں مختلف قسم کے مویشی پائے جاتے ہیں اور اس کی اور اس کا وہ لوگ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اگر جو علاقے ہریانہ سے قریب ہیں وہاں کے لوگ گائے بھینس وغیرہ رکھتے ہیں اور لیکن سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر بات کریں تو دلی میں پولٹی ہوتی ہے